उदक कशें सांबाळप हें हांव तुमकां सांगतां भुरग्यांक सांगता तेन्ना जें पय आमी जें पय उदक वापरतात तें चड वापरूंक जायना जाय तितलेंच आमी वापरूंक जाय आनी तें बरें न्हांतना तुका उदक कितली लागता एक अर्द बालदी लागता तितलीच घेवन तुयें तें न्हांवपा जाय न्हांवून पूण बालदी बरी घेवन अर्द बाल बालदी भायर कयली तशें करूं जायना आतां पय आमच्या फुडें उदकाची परिस्थिती इतली बिकट जातली उदक पिवपा बसून मेळपाना त्या खातीर तें भुरग्यांनी कितें जात तितले उदकाचो वापर कमी करप कमी करून जाय तितलो करप समजा पांय धुवपा जाय पांय धुवपाक कितलीं उदक जाय तितलेंच तुमी घेवपा जायना उदक आस भरपूर रकयत रावंक जायना तें आनी घर बी पुसता आसतना जस्त ते बुडोवन कपडो बुडोवन पिळोवन तें पुसूंक शेकता घर एक एक चार चार दिसांनी पुसतात म्हणून तें कांय तितली चड उदक लागना तेन्ना तुमी जाय तितली वापरात आनी उदक सांबाळून कशें दवरप एक आयद एक टब बी घालून दवरून सांबाळून दवरपाचें आनी तें जाय तितलें वापरूंक जाय